मध्यप्रदेश में कला साहित्य और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जैसे मध्यप्रदेश का जिला उज्जैन से देखें तो वहाँ तारामंडल है जहाँ पर आंतरिक्ष की चीज़ें बताई जाती हैं कि और यहाँ पर सायमल आंतरिक्ष के बारे में सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई जाती है जिससे बच्चों आनेवाली पीढ़ी और बच्चों और वहाँ बुजुर्गों को भो नई चीज़ें में सीखने का मौका मिलता है एक मंगलनाथ मंदिर है जो कि पृथ्वी का केंद्र बिंदू माना जाता है जिसमें मंगल की पूजा पूजा होती है गी मंगल से उसे सम्बंधित माना जाता है आप अप स नौ ग्रह एक नौ ग्रह मंदिर है जो कि नौ ग्रहों के भी द्वारा बना हुआ है और पूरा ब्रह्मांड में वायुमंडल द्वारा उसकी स्थापना की गई है उस सालों पुराना मंदिर है जो कि एक मतलब उसके विज्ञ सही विज्ञान के रूप में उसे देखा जा सकता है उसमें जो जो ग्रह की स्थापना वह एक मतलब वायुमंडल के द्वारा उस ग्रह को स्थापित किया गया है यहाँ पर एक वह इस मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं साहित्य की कालिदास जी है की यह एकेडमी जहाँ पर साहित्य कला साहित्य में और क लब डाँ कथक वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें होती है उन्हें वहाँ पर देखने के लिए मिलता है वहाँ बहुत सारी चीज़ें लब जो पुरानी चली आ रही है उसे भी देखने के लिए और वह नाटक के माध्यम या फिर डांस या फिर बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से उसे देखा जा सकता है